जी नमस्कार शुभम शर्मा जी किस टाइप में आपको जूता चाहिए साइज अपना बताइए आठ नंबर ठीक है आपको देखा देता हूँ देखिए इस इस टाइप में व्हाइट में चहिए ठीक है व्हाइट में देते हैं देखिए ये सब आपके सारे बहुत सारे सामने जूता रख दिए व्हाइट में आप पसंद कीजिए कौनसा जूता चाहिए पहनके देखिए एस्पार्क का सबसे अच्छा है कंपनी का रहेगा या रेड टाइप का लीजिए हमारे पास बहुत सारे कंपनी का है आप बोलिए किस कंपनी में लेना चाहेंगे रेड टाइप एसपोर्ट या फिर एस्पार्क ही का चाहिए कौनसा चाहिए एडीडास का चाहिए कैंपस का चाहिए और क्या चीज़ का चाहिए जी उपलब्ध है बोलिए कौनसा साइज में चहिए कौनस वो दो बस रहती है और वो अपने ऊपर डिपेंड करती है कि कितना कैसे इसको पहनना है कैसे इसे के जाना है कहाँ कौनसे रास्ते पे चलना है जी वाटरप्रूफ़ भी है रेंज यही आपको किस रेंज में चाहिए उस रेंज के हिसाब से मिल जाएगा आपको ये सबका रेंज ऐसे रह ये सबका रेंज रहता है वन वन थाउज़ेंड से टू थाउज़ेंड के बीच में आता है कलर हमारे पास सर बारह कलर का भी है कौनसा कलर चाहिए बलेक चाहिए व्हाइट चाहिए बुलू चाहिए बैंगनी चाहिए आसमानी चाहिए फिर ऑरेंज चाहिए येल्लो चाहिए कौनसा कलर चाहिए आपको क्या मिक्स कलर चाहिए ठीक है तो ये रहा व्हाइट आप व्हाइट पसंद कीजिए पहनके देखिए कम्फ़्टबल फ़ील होता है तो ठीक है आप परचेस कर लीजिए

हमारे वहाँ पे काउंटर पे आइए पहले इधर आप पसंद कर लीजिए सोरूम में से उसके बाद काउंटर पे आइए बिल के लिए ठीक है धन्यवाद